जय झूलेलाल अॼु जी बेरोज़गारी इन्हीअ संसार में ॾाढी थी पई आहे ॿार पढ़ाई त सुठी कनि था सुठे सुठे स्कूलनि में बि पढ़ी था अचण पर नौकिरी जो किथे बि कोई ठिकानो ई कोन्हे इन्हीअ करे असांजी सरकार खे सोचणु खपे उन्हनि जे लाइ सुठी सुठी नौकिरी सोचणु खपे पहिरीं बैंक में बैंक में बि हुननि जे लाइ सुठी पोस्ट खपणु सुठी सैलड़ी जे लाइ ॿारनि खे अॻिते वधाइणु की उहे अचणु और सुठी पोस्ट ते नौकिरी करणु उन्हनि खे लोन में घटि व्याज ते उन्हनि खे पैसा मिलणु त पंहिंजो वॾो वॾो वापारु करी सघनि इन्हीअ लाइ सुठी नौकिरी ॾियणु ॿी रेलवे में बि सुठी पोस्ट लाइ और सुठी सैलरी लाइ उन्हनि खे नौकिरी ते घुराइण ताक़ी सभु ॿार अची सघनि ॿी शिक्षा स्कूलनि में सकारी स्कूल बि में टीचर ई कोन आहिनि उन्हनि जी ॿारनि खे पढ़ाइणु लाइ कोई आहे कोन्ह इन्हीअ करे उते बि वॾी पोस्ट लाइ ॿारनि खे चवणु और ॿियो स्वास्थय केंद्र में स्वास्थय केंद्र में बि सुठा डॉक्टर ई कोन्ह आहिनि ताक़ी माण्हुनि जा इलाज सी थी सघनि इन्हीअ करे उते बि नौकिरी जी ॾाढो सुवालु आहे और सुठी सैलरी बि ॾियणु ताक़ी सभु डॉक्टर बि पढ़ी करे इते अची सघनि और बेरोज़गारी घटि थी सघे जिते सैलरी सुठी मिलंदी मेन सैलरी बि सुठी ज़रूरी आहे उन करे तव्हां सरकार खे उहो बि ॾिसणु ॾाढो ज़रूरी आहे जय झूलेलाल